हा मुंहिंजे घर में मुंहिंजी निराण मुंहिंजी ससु ऐं मां असां टई सिलाई जो कमु कंदा आहियूं स्टिचिंग जो कमु कंदा आहियूं असांखे जाम माण्हू तकिड़ो बि सिबण लाइ ॾेई वेंदा आहिनि चवंदा आहिनि असांखे हिकु ॾींहं में कढी ॾियो बिनि ॾींहंनि में करे ॾियो मुंहिंजी ससु हुननि खे तकिड़ो बि कढी ॾींदी अथनि बिनि ॾींहंनि में ड्रैस सिबी ॾींदी अथनि ऐं सभु ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं ॿियनि माण्हुनि खे बि चवंदा आहिनि भई इन्हनि खां तव्हां ड्रैस सिबायो ॾाढी सुठी तरहां सिबी ॾींदा अथव ऐं जल्दी ॾींदा अथव सिबी करे ॾाढी सुठी सुठी पैटन कढी ॾींदा आहिनि वर्क वग़ैरह करे ॾींदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि इअं हाणे निकिता आहिनि जीअं फैशनियूं निकितियूं आहिनि जीअं की अलॻि अलॻि वन पीस थियो ब्लाउज़िस वग़ैरह साड़ी हाणे त रैडी टू विअर साड़ी निकितियूं उहो बि मुंहिंजी निराण हुननि खे सिबी ॾींदी अथनि अलॻि अलॻि हाणे निकिता आहिनि पैटन वन पीस वग़ैरह डिज़ाइनर पीस हुननि खे ठाहे ॾींदी अथनि बिनि ॾियनि में हुननि खे पूरो करे ॾींदी अथनि ऐं असांजे आसे पासे वारा बि ॾाढा प्रभावित अथनि सभु ॾाढो सुठी चवंदा आहिनि भई हिननि जिनि खां कमु करायो हुननि जिनि ॾाढो सुठो कंदा आहिनि तकिड़ो सिबी ॾींदा आहिनि फिनिशिंग सां सिबी ॾींदा आहिनि हुननि जो हथु ॾाढो सुठो अथनि सिलाईअ में ऐं जाम माण्हू हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा आहिनि असांजे लाइ असांजे घर जे लाइ भई हिनजो कमु सुठो अथनि तव्हां हिननि खां इहो कमु करायो इलाही असां उहो हिक ॿिए खे मोकिलींदा आहिनि असांजे घर लाइ ऐं मां पंहिंजी ममी खे बि पाणि वॻो सिॿी ई हथ में ॾिनो हुओ हुननि खे ऐं ॾाढो ख़ुशि थिया ॿई मुंहिंजी धीअ मूंखे मां वॻो सिॿी ॾिनो अथई पाए करे ॾाढो ख़ुशि थी मां पंहिंजी गुड़िया लाइ फ्रोक सिबी हुनखे पाती उहो बि ख़ुशि थी वेई पाए करे ऐं ॾाढी मस्तु पेई लॻेसि हुनजी फ्रोक ॾिसी करे मूंखे अञा इच्छा थी करे मां हुनखे ॿियो बि अञा कपिड़ा सिबी ॾिया हिनकरे मां हुनखे मां हिक ॿ वॻो ॿियो सिॿी ॾिनोमांसि ॿियो सिॿी ॾिनोमांसि हिन खां पोइ बि जाम माण्हू अची करे असां खां कपिड़ा सिबाए वेंदा आहिनि ऐं असांजे लाइ माण्हू चवंदा आहिनि भई असां हे ॾाढो मस्तु कपिड़ा सिबंदा आहिनि जल्दी सिबी ॾींदा आहिनि फिनिशिंग सां सिबी ॾींदा आहिनि ऐं तकिड़ो कमु बि करे ॾींदा आहिनि